वाहनक सुविधासँ यातायातक सुविधाके अभाव जरूर प्रभावित करै छै जरूर प्रभुताकेँ प्रभावित करै छै अस्पतालके जतय भी रहै छै सभ गाँवके बाहरेमे रहै छै लेकिन गाँवके बाहरोमे रहै छै तऽ रोड एतेक खराब रहै छै टूटल फाटल कतहु गेलै तऽ आब ओ एहन रोड रहै छै जतय एगो गाड़ी जाइ छै तऽ दोसर गाड़ीके निकलयके व्यवस्थे नहि रहै छै ताहिके कारण एक तऽ पहिले रहै छै लोक रोड टूटल जतेक ने खराब रोड रहै छै जे जतेक झोला मारै छै जायमे जतेक झोला मारै छै कि नीको आदमीके मोन खराब भऽ जेतै ओहि झोले मारयके आ पेशेंट तऽ पेशेंटे होइ छै आओर तबियत खराब भऽ जाइ छै आओर मोन खराब भऽ जाइ छै आ रहि गेलै जे आ रोड भी एतेक कम चौड़ा छै जे एगो गाड़ी जाइ छै तऽ दोसर गाड़ीके ओम्हरसँ आबयके अथि नहि रहै छै कतेक साइड कटाए कऽ तब आबयके मिलै छै ऊपरसँ राति अरके गाड़ियो नहि मिलै छै दिनोके ओतेक गाड़ी नहि चलै छै ओहि रोडमे कभी कभार एगो दू गो बैट्रीकवला टोटोसभ जे होइ छै सएह चलै छै इसभ जेना होइ छै टाटा बस टेम्पू इसभ तऽ चलबे नहि करै छै उएह इक्का दुक्का बैट्रीकवला अर जाइ छै जे लोक हॉस्पिटल पहुँचै छै आ नहि तऽ जकरा अपन गाड़ी छै तऽ से अपना गाड़ीसँ जाइ छै आ जकरा गाड़ी नहि छै तऽ से केओ पैदल गेल तऽ केओ आशामे रुकल रहल जे आब गाड़ी अयतै आब गाड़ी अयतै तऽ उएह इक्का दुक्का बैट्रीकवला टोटो मिलल आ उएहसँ लोक गेल पहिने तऽ एतहि लेट भऽ गेल आ तब ओतय गेल तऽ कहलक जे आब बारह बाजि गेलह आब खतम टाइम समय खतम भऽ गेलह तोहर उएहसभ होइ छै जकरा अपन गाड़ी छै से जाइ छै तऽ तुरन्ते भऽ जाइ छै अपन टाइमपर पहुँच गेल आ जकरा गाड़ी नहि छै ओ जे चाहतै जे सड़कवला गाड़ीसँ जे रोडमे चलै छै ताहि गाड़ीसँ पहुँचैके लेल तऽ ओ समयपर नहि पहुँचतै जँ घरसँ आठो बजे निकलतै तऽ बहुत लेटके पहुँचतै बहुत लेटकेँ ई पहुँचतै जे आब जेतै तऽ आधा बेर आब रुकतै खानपुरमे जायके खानपुरमे फेर अयतै बैट्रीकवला टोटो अर तऽ ओहिपर बैठि कऽ फेर जेतै हॉस्पिटलपर उएहसभ होइ छै आ उहोँ गेलापर फेर आबयके लेल ओहो गाड़ी नहि मिलै छै आब पाँच गो छओ गो उहाँ होइ छै तऽ चलि जेतै फेर आब ओ एगो आदमी छै तब एगो आदमी लए थोड़े गाड़ी जेतै आ ओतयसँ लोक पैदल आयल ओम्हरसँ इएहसभ दिक्कत छै जेना लोक गेल ऑपरेशन तोपरेशनवला तऽ एतेक खराब रोड छै जे लागै छै जे रस्तेमे टाँका टूटि जेतै ओ जे सिलाइ लगेने रहै छै ऑपरेशनमे से तऽ लागल जे रस्तेमे सिलाइ टूटि जेतै ततेक खराब रोड छै लेकिन आब हाँलाकि रोड तऽ तनि सुधार कयलक हन सरकार बनबेलक हन लेकिन एखनहु ओतेक गाड़ी नहि चलै छै जे एहन ने जगहपर हॉस्पिटल पहिला हॉस्पिटल ठीक जगहपर रहय आब जे नयका हॉस्पिटल बनलैए ओ तऽ एकदम साइड कऽ देलकै पहिला हॉस्पिटल रहय ब्लॉक लग आब नयका हॉस्पिटल देलकै साइड कऽ साइडवला जगह छै तऽ ओम्हर तऽ खाली लोक हॉस्पिटले लए नहि जेतै आरो जेना बजार अर रहल तऽ लोक बाजारो करय लए गेल तऽ गाड़ी मिलल खूब आ उहाँ तऽ गाड़ी मिलै छै नहि सिर्फ हॉस्पिटल हइ तऽ जे हॉस्पिटल जेतै सएह ने नहि तऽ आरो तऽ गाड़ी मिलल नहि सएहसभ दिक्कत छै जे ओहि रोडमे गाड़ी खूब चलिते नहि छै किएक तऽ ओ खेत खलिहान एम्हर हॉस्पिटल बना देलकै हन तऽ ओम्हर कमे गाड़ी चलै छै